मध्य प्रदेश में ऐसे कई प्रकार के बजार और शॉपिंग की जगहें हैं जहाँ पर पर्यटक जाकर वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ के बाजारों से कुछ इस प्रकार के समान भी ले सकते हैं जो उनको पसंद आ रही है और पसंद इस प्रकार से आ सकती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सी आकर्षक हस्तशिल्प हैं मूर्तियाँ हैं वस्त्र हैं और भी बहुत से प्रकार की यहाँ पे उन्हें आकर्षक चीज़ें दिखाई देंगी जिनकी मदद से ये पर्यटक अपने लिए बहुत सारे समान ले सकते हैं यदि देखें सड़क पर लगने वाले बाजार मॉल और स्थानीय स्टोर में पर्यटकों के लिए बहुत सारे ऐसे समान मिल जाएँगे जो कि उन्हें खरीदना चाहिए जैसे कि ट्रीजर आइसेड मॉल जहाँ पर पर्यटकों के लिए इतने सारे ऑप्शन उनके लिए हम रख देते हैं कि वे अपने लिए कपड़े खिलौने या फिर वो कोई एक ऐसी स्थानीय डिश यानि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो खा सकते हैं और या फिर जो पहनना है तो उस वस्त्र को ले सकते हैं तो उस प्रकार से पर्यटक इन्हीं बजारों और इन्हीं शॉपिंग मॉल में उन्हें जाना चाहिए